سر درد ہونے سے یہاں پہ سب زیادہ ٹبلیٹ یوز کرتے ہیں اور ہم چائے پیتے ہیں جیسے اسٹریس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے تو ہم چائے پیتے ہیں یا پھر زیادہ کسی کو سر میں درد ہوا تو وہ ٹبلیٹ لیتے ہیں نہیں تو وہ جھنڈو بام یوز کرتے ہیں ورنہ نہیں تو کوئی موو یوز کر لیتے ہیں کوئی مینٹو پلس یوز کر لیتے ہیں سرج جیسا بیماری مطلب بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے کیونکہ سر میں بیماری رہنے کا پرابلم اس ایک زیادہ اسٹریس جو لیتا ہے تو اس کو سر میں درد ہوتا ہے سر درد کا ہے کہ ٹبلیٹ زیادہ آدمی یوز کرتا ہے آج کل پر ٹبلیٹ یوز نہیں کرنا ہے جو بھی جھنڈو بام ہے یوز کرو یا پھر مینڈو پلس یوز کرو یا چائے پیو اتنا ہو سکے اتنا کم پے میں کرنا ہے ٹیبلیٹ یوز بٹ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ چائے یوز کرتے ہیں یا پھر سر درد کا ٹبلیٹ زیادہ درد ہونے سے سر درد کا ٹبلیٹ یوز کرتے ہیں ورنہ مینڈو پلس لگاتے ہیں نہیں تو جھنڈو بام لگاتے ہیں اور کیا سر کر سکتے ہیں سر درد اسٹیریس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو اس لیے سر درد زیادہ بڑھ جاتا ہے